जी हम अपनी गायन तकनीक का अभ्यास बहुत ही अच्छे से करते हैं और उस पर हम ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम अपनी गायन की जो तकनीकी है उसका अभ्यास करते हैं तो उस टाइम हमें कोई परेशान करने वाला ना हो शांत एरिया हो ताकि हम अपनी अभ्यास अच्छे से कर सकें हमें कोई परेशान करने वाला ना हो ताकि कोई भी वॉल्यूम हम कोई भी गाना हम अपने अभ्यास करें तो हमें परेशान ना करें और ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बहुत अच्छे से सीखते हैं जैसे सुरीली बांसुरी और विंजो आदि इन सबके साथ भी हम अपने गायन का अभ्यास कर सकते हैं और हमको यह थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ये थोड़े बहुत कठिन लगते हैं क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें थोड़ा कठोर लगता ही है लेकिन हम जब करने लगते हैं तो वह काम बहुत ही आसान लगने लगता है उसी प्रकार ठीक हम जब गायन का अभ्यास करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत लगता है कठिन लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हमारा मन बहुत ही अच्छा हो जाता है और यह हमें बहुत ही आसान लगता है